हेल' औ आं राहुल बसुमथारि बुंगासिनो दंमोन आं उदालगुरि जिल्लानि काजिमथि गामिनिफ्राय बुंगासिनो दङ आं आं माने जोङो मोनसे ग्रुप जानानै काजिरङायाव बेरायनो थांनो नागिरदों जों दा ग्रुप हिसाबै जोङो मोनसे नोंसिनियाव गस्ला बानायग्रा मोनसे फेकटरि दं होननानै खोनादों जोङो बिनिखायनो जोङो दा बे ग्रुपआव गस्ला बानाय होनो नागिरदोंमोन आरो जोङो ग्रुपआव जमा होनानै पिकनिक माबा बेराय हैनो थांनो नागिरदोंथ' बिनिखायनो जोङो जोङो थामजि जन थांगोन जोङो बेयाव दा जोङो इउनिफर्म हिसाबै मोनसे एख्खे रोखोमनि सार्ट आरो माबा सार्ट माने टि सार्ट टि सार्टब्लानो जागोन टि सार्ट बानाय होनानै जोङो थांनो नागिरदोंमोन आरो दा जोङो मोनसे कासटम मेड टि सार्ट बानायहोनो नागिरदोंमोनथ' कासट'माइस खालामनानै आरो दा खरसाया बिसिबां थांगोन मागोन बेफोरखौ रायज्लायनो नागिरदोंमोन आरो जोंनो दा औ औ औ इसिबांबो जोङो औ दे आं जोङो इसिबांबो दामि नाङा खम दामनिब्लानो जागोन एसे एनै प्रिन्ट खालामना होब्लानो जाबाय औ जोङो सावरायज्लायनानै जोङो माबायदि डिजाइन नांगौ मा नांगौ बेफोरखौ जों सावरायलायनानै दा थिग खालामनानै नोंनि अवाट्सआपआव हरनाय जासिगोन दे नाम्बाराथ' बे औ बे नाम्बाराथ' अवाट्सआप दंखायोदा औ दे जागोन दे आं एसे रायज्लायनानै हरगोन ओमफ्राय जोङो थांनानै एसे दामफोरखौ एसे मिलायनानै रायज्लायनानै लाबावनोसै जाया होमब्ला दे औ होमब्ला जोङो दे हरनोसै दे आं दा माबानानै डिजाइनखौ दे